اپنے گھر اور اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کچھ ضروری اور اہم چیزوں کا اقدامات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر صفائی نصف ایمان ہے اور یہ صرف ہمارے گھروں کی حد تک محدود نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے ماحول اور علاقے بھی اتنا ہی اہم ہیں ایک صاف ستھرا ماحول نہ صرف صحت مند زندگی کی علامت ہے بلکہ ہمارے دین اسلام میں بھی صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے میں اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کئی عملی اقدامات کرتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس بات کا خاص خیال رکھتا ہوں کہ کوئی کچرا یا فضلہ باہر نہ پھینکا جائے چاہے وہ چھوٹا سا کاغذ ہی کیوں نہ ہو میں اپنے گھر کا کچرا روزانہ مخصوص کوڑے دان میں جمع کرتا ہوں اور بلدیہ کی گاڑی آنے پر انہیں وقت پر دے دیتا ہوں دوسرے نمبر پر میں اپنے اہل خانہ خاص طور پر بچوں کو صفائی کی اہمیت سکھاتا ہوں تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی اس عادت کو اپنائیں ہم مل جل کر گھر کے آس پاس کی گلیوں سے گندگی ہٹاتے ہیں اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے سماجی اور دینی فریضے کا حصہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ میں محلے کے افراد کے ساتھ مل کر ہفتہ وار صفائی میں حصہ لیتا ہوں کبھی ہم سب مل کر گلی کے کچرے دان کچرے دان صاف کرتے ہیں کبھی جھاڑو لگاتے ہیں اور کبھی پودے لگا کر ماحول کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں خود بھی ماحول دو دوست طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرتا ہوں پلاسٹک کے بجائے کپڑے کے تھیلے استعمال کرتا ہوں پانی اور بجلی کے زیاں سے بچتا ہوں اور پودے لگا کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں حصہ لیتا ہوں اس کے علاوہ میں جب بھی کسی کو گندگی پھیلاتے دیکھتا ہوں تو پیار سے سمجھاتا ہوں کہ ہمیں اپنے آس پاس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ صرف حکومت یا بلدیہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ شہری کا فرض ہے میری دلی خواہش ہے کہ ہمارا ہر محلہ ہر گلی اور ہر کوچہ صاف ستھرا ہو تاکہ ہم ایک خوبصورت صحت مند اور باوقار زندگی گزار سکیں جب ہم سب مل کر صفائی کا عزم کریں گے تبھی ہماری سوسائٹی ترقی کی طرف گامزن ہوگی